جی سر کوچ سے کھول رہے ہیں کیا جی سر میں یہ چاہ رہا تھا کہ مطلب آج جب پریکٹس کرنے آنا ہے ہم کو تو اس سے پہلے ہی کچھ چیزیں میں آپ سے مطلب پہلے سے پتا رہے مجھے تو میں تھوڑا دیکھ کے آؤں گا اسی حساب سے پریکٹس کروں گا تو آج کیا کرنے والے ہیں ہم کو

بالکل بالکل بالکل میں کہہ رہا تھا جیسے ہم کو ٹیسٹ کھیلنا ہے تو ٹیسٹ میں تو بال جو ہوتی ہے وہ ریڈ بال ہوتی ہے تو ریڈ بال بال میں اور وائڈ بال میں ڈفرینس کیا ہے جیسے ہاں ہاں اچھا ریورس میں اچھا اچھا اچھے تو ہمیں پھر ان سوئنگ ان سوئنگ پہ زیادہ دھیان دینا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے اچھا رورس سوئگ بھی اچھ اچھا ایسا ہے اچھا

اچھا اچھا اچھا

اچھا مطلب ان کو بہت زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے ہے نے یس سر جی سر اور سر کچھ کچھ تو انسٹرکشن بتا دیں کچھ کچھ اسٹریکشن بتا دیں کچھ طریقے کار کیا ہو سکتے ہیں کھیلنے کے جس سے ہم تھوڑا سا بہتر امپروو کر سکیں اپنے کھیل کو

اچھا اچھا اچھا جی سر ہوں ہوں ہوں ہوں جی جناب ہوں جی جی ہاں ہوں اچھا ہوں ہوں ہوں

ہوں جی جناب ہوں ہوں ہوں ہوں جی جناب بالکل ہوں ہوں اچھا اچھا